جی ہاں مجھے افسانے لکھنا پسند تو ہے پر بہت زیادہ نہیں لکھ پاتا ہوں ایک وقت تھا جب میں اپنی اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے ذاکر حسین کالج میں تھا وہاں مجھے ایک کورس پڑھنے کا موقع ملا جس میں مجھے کچھ افسانے لکھنے تھے اس میں میں نے تین افسانے لکھے جن کے نام ہیں ایک دن ایسا بھی تم میرے ہو وغیرہ مجھے بہت سارے مصنفین پسند ہیں مثلاً ابھی ابھی میں نے عبد اللہ حسین کو پڑھا اور ہندی میں میں نے مجھے نام یاد نہیں آ رہا لیکن ان کی کتاب تھی ابن بتوتی مسافر کیفے وغیرہ ان کو وہ مجھے پسند ہے وہ آج کے حساب سے کہانیاں لکھتے ہیں اور ترقی کے راہ میں نئے نئے موضوعات اور نئی نئی کہانیوں سے سماج میں بہتری کی کوشش کرتے ہیں